हलो अए कैसे याद किए वह क्या कहता है का हम कालपेंटर हैं आप डीलर हैं तो आपको अलमीरा का ज़रूरी है तो क्या कहता है अल अलमीरा के कब आ रहे हैं लेने के लिए ओह तो ठीक है आप आइएगा देख लीजिएगा बहुत सारा यहाँ अलमीरा है उसमें जो आपको पसंद आएगा वह ले लीजिएगा सब का सब रेंज है जो जैसा है वैसा रेंज है आइए कल ही आइए सस्ता में चाहिए या महँगा में चाहिए ओह अच्छा चाहिए तो वह दोनों मिल जाएगा चाहे ओ दो लाख का घर बनाए हैं तो पचास हज़ार रुपया तो अलमीरा का लगेगा ही ना नहीं देखिए घर बनाए जब दो लाख का तो उसमें पचास हज़ार के सामान लगाइएगा तभी तो अच्छा लगेगा ना हाँ तो तो आइए वहाँ देखिए सब चीज़ सही यहाँ आइए देखिए सब चीज़ सही रहेगा ना तो ले लीजिएगा जितना ही आपको अगर ब पचास हज़ार के नीचे का ही अच्छा लगेगा तो वही ले लीजिएगा कोई बात नहीं है इसमें कौनसे में अथी गाड़ी से आ रहे हैं कौन से कलर में लीजिएगा सब कलर का है जैसे पिंक हुआ पिंक हुआ वाइट हुआ ब्लैक हुआ हाँ तो जैसा कलर का आप म रूम में मैच करेगा ना वैसा कलर ले लीजिएगा तो सही लगेगा डार्क कलर में सही लगेगा ये ब्राउन कलर का लेना है वह भी सही रहेगा ब्राउन कलर का भी सही रहेगा लेकिन उसका कीमत थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा ठीक है थोड़ा एडव्हांस भेज दीजिए हाँ ठीक